हय म्हाका शेती आवडटा शेती आवडटा म्हणजे कितें आमचे थंय अशें शेत रोयतात मागीर मिरसांगो असले आमचे थंय शेती कामां करता आनी हें करतना म्हाका मजा येता म्हणजेर जमीण खणप म्हणजे पयली स्टार्टींग सगळें निवळ करप सगळीं एकठांय फॅमिली येवप निवळ करता मागीर आमी चरयो म्हण मारता मिरसांग रोयतना चुरयो म्हण मारता मागीर रोपे घालप अशी मिरसांगेची बीं घालप मागीर वाल अशी आमची पीक आमी आमची स्वता तयार करता तेन्ना अशें खूश खू खूश खुशी भोगता म्हणजे कशें आसता केन्ना पय बाजाराची विकती घेवन आमी भाजी खाता ती आमी पयशांनी खाता आनी आपूण जेन्ना स्वता रोयता

हा हांवेन रोयल्लें म्हणून म्हाका आयज खावपाक मेळें पयशांनी विक विकतें घेवपाक पडलें ना आनीक एक तर चडूय बी जर अशें पीक आमचें जेन्ना चड जाली ऑ उत्पादन आमचें चड जाता तेन्ना आमी तें व्होरोन विकप अशेंय बीन आमचे आमी करतात मागीर शेती आमचे वाठारांत तर अशें शेत हें सगळे वाठारान रोयतात म्हणजेर लोक जे आसा पयलीं पयलीं कित जातालें हांव आमी अशीं पप्पाचे वांगडा अशें शेता थंय काम करपाक वयतालीं म्हणजे शेतान अशें खण्ण खणप मागीर रेब्यान तें अशें नाचप ल्हान आसतनाच्यो गजाली ह्यो म्हाका याद जाता हांव अश अशें पयलीं वयतालें तेन्ना फक्त अशें कांयच काम करना आशिल्लें म्हणजे त्या रेब्यान आमी ती पप्पाचे आनी मम्मीचे वांगडा काम करिनासललीं खरीं बट आमी सदांच वयतालीं आनी अशें नाचप तेच्या रेब्यान भयण भाव जशीं जशीं मागीर अशें व्हड जाता तेन्ना मागीर रोप लावपाक शिकलीं मागीर अशें न न लुंवपाक शिकलीं हें आमी अशीं आमकां कोणी शिकोवंक ना म्हणजेर आमी स् स् आपले स्वता दोळ्यांनी पळोवन हें मोम्मी पोप्पा कडल्यान पळोवन हें आमी करपाक लागलीं आनी आयज म्हाका तें अशें खूब आवडट आवडटा अशें शेतीचें काम बी करपा पूण आयचो काळ पोवपा गेल्या शेती रोवप हें खूब म्हळ्ळ्या खूब कमी जालां आनी आ आतां आमी आमचे थंय रोयिना पूण म्हाका शेत रोवपाक खूब आवडटालें ती ना हें कोण तीं केळीं अशीं लॅवल करपाक लागोन वोडटालीं वा माडी तेजेर उबें रावप वसोन मागीर तें रब्या पडप ही मजात आशिल्ली ते टायमाची आनी आयज प् शेत रोयना खरें पूण म्हाजी ती आवड जी आसा ती आजून मेरेन अशी वसोना म्हणजेर शेत रोवपाची हानी आ आतां मिरसांगो म्हणजे रोपो वा वाल असलें रोवपाचें आमी आजून मेरेन आमचें चालूच आसा आनी आजून मेरेन आमी ही पीक आमी काड वार्शीक काडटा अस कुंपण कशें म्हणजेर वंय करून चरयो मारून मिरसांगे रोप रोवप मागीर मे म्हयन्यांत सुकोवप चड उत्पादन जाता जाल्या विकप वाल विकप हें आमचें काम आजून मेरेन चालूत आसता हय आनी मेन म्हळ्ळ्यार हें जें करपा फाटल्यान म्हणजेर कारण कितें म्हणजेर अशें लोक तो तो वेळ येयलो ना म्हणजेर जानेवारी बीन अशें म्हणजेर ह्यो मिरसांग रोवप जाता आनी हांवूत अशें न्हू तर आमचे वाड्यार अशे सगळे लोक आपआपल्या जाग्यांचेर मिरसांगो सगळे तयार करता आनी अशें विकप बी जाता तेंचें आनी मेन म्हळ्ळ्यार कशें आसा जेन्ना एकलीच जेन्ना आमी करता तेन्ना आमकां वाज सो येता आनी सगळीं मेळोन बी करता तेन्नाच अशी मजा कशी खुशयेनशें करप जाता आमचें आनी हें जें आसा आमचें तें आजून मेरेन फुडेंत उरतलें अशें शेती कामाचें करपाचें आं हय